असांजे स्कूलनि में या असांजे खेत्र में जेके बि माण्हू आहिनि उहे पंहिंजो आध्यात्मिक जेका बि मार्गदर्शन आहिनि उहे प्रार्थना जी आ द्वारा कंदा आहिनि प्रार्थना अहिड़ी हिकु शक्ति आहे जेका भॻवान था सिधो पहुचंदी आहे भले उन में असां गीता जो अध्यन वधीक कंदा आहियूं गीता पढ़ी करे असां भॻवान जे वचन सां कर्म कयो फल जी इछा न रखो उन खे असां पंहिंजो पालन करे जीवन खे अॻिते वधाईंदा रहंदा आहियूं प्रार्थना उन में बि आहे प्रार्थना में अहिड़ी शक्ति आहे जो ॿुॾल ॿेड़ा पार करे सघंदी आहे प्रार्थना में अहिड़ी शक्ति आहे जो असांजा न थींदड़ कम बि थी वेंदा आहिनि प्रार्थना उहा उहा शक्ति आहे प्रार्थना में जेका असां सुबुह जो उथी अगरि परमात्मा खे अगरि कयूं त शायदि असांजो जीवन परमात्मा पूरो ई पलटे सघंदो आहे इन करे प्रार्थना जी आदत बिल्कुलु ठाहिणु खपे सुबुह जो उथी परमात्मा खां जेक जेको जंहिंखें बि मञे भले ईसाई हुजे त बाइबल खे मञे अगरि मुसलमान हुजे त उहो भले चर मुसलमान जेको आहे उहो पंहिंजे हिसाब सां उर्दूअ में प्रार्थना करे भले केरु केरु क्रिस्चिन आहे त उहा बाइबिल खे सम्झे मतिलबु क़ुरान खे सम्झे मुसलमान त उन में कोई ॻाल्हि न आहे भॻवान जा वचन जेके आहिनि उआ सभिनी में हिकु जहिड़ा आहिनि कर्म कयो फल जी इछा न कयो कंहिंखें दुखी न कयो कंहिंसां बुरो न हलो बुरो बर्ताव न कयो प्रार्थना में बि असांखे ईअं ई करणु खपे पंहिंजी प्रार्थना करे पंहिंजो जीवन खे सफल बणाइण घुरिजे